मूंखे डांस करण जो ॾाढो शौक़ु आहे हाणे त न पर मां पंहिंजे पहिरीं नं नंढी हूंदी हुअमि मतिलबु ॿारनि खे बि सेखारींदी हुअमि ऐं मां पंहिंजी डांस हाण बि डांस कंदी आहियां त विडियो कढंदी आहियां ऐं उनखे सोशल मिडिया में विझंदी आहियां मां पंहिंजी त सोशल मिडिया में विडियो कढी विझंदी आहियां पर कॾहिं पंहिंजी धीअ जी बि डांस शूट करे उनखे सोशल मिडिया में विझंदी आहियां छो की जॾहिं मां डांस विडियो शूट करे जॾहिं इन में विझंदी आहियां त हिन जा जेके कमेंट मूंखे मिलंदा आहिनि उनखे पढ़ण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छाकाणि त पंहिंजी तारीफ़ पढ़ण में कंहिंखे मज़ो कान ईंदो डांस जी कमेंट पढ़ी करे ई शौक़ु पाण ॿीणो वधंदो वेंदो आहे मूंखे अगरि वक़्तु मिले न त मां त रोज़ु पंहिंजो डांस शूट कयां ऐं सोशल मिडिया में विझां